میں زیادہ تر اپنے فون میں نوٹس بناتا ہوں چھوٹے چھوٹے اگر مجھے کوئی گانا کوئی گانا پسند آتا ہے تو کوئی گانوں کا میشپ بنانا ہوتا ہے ان کی کوئی لسٹ ہوتی ہے تو میں اپنے موبائل میں ایک چھوٹے سے نوٹ پیڈ بنا رکھا ہے میں اس میں ساری چیزیں نوٹ کرتا رہتا ہوں اور ہاں کبھی کبھی جیسے مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے تو میں کاپی بھی ہے رجسٹر بھی ہے جس میں راگوں کا الّیکھ لکھنا ہوتا ہے راگوں کے بارے میں اور ان کی تفصیل لکھنی ہوتی ہے اور سارے گامے لکھنی ہوتی ہے الاپ ہوتے ہیں لکھنے کے لئے کاغذ اور قلم کا استعمال کرتا ہوں یا میں کوئی میرے ذہن میں کوئی گانا آ رہا ہے کوئی لائن آ گئی تو میں پہلے اس کو اپنے فون میں نوٹ کرتا ہوں نوٹ پیڈ پہ اس کے بعد پھر میں اس کو کاغذ پر تحریر کر لیتا ہوں